हम बोले हैं कि यह हमको बिहार घूमने आना है आप बिहार से है ना जी बोलिए जी बोलिए जी आप कोई बिहार में कोई फेमस जगह हो परिचित जगह हो कोई प्राचीन मंदिर हो कोई परिचित मतलब अच्छी क्वालिटी की कहीं घूमने रहने की व्यवस्था कहाँ कैसे होगइ बताइए हमको कुछ जानकारी बताइए बिहार के बारे में

जी जी जैसे कि अईलाथान का आपने बताया अईलाथान क्या मतलब कि वहाँ पर घूमने जाना हो तो उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा कैसे आना पड़ेगा वहाँ पर कैसे रहना पड़ेगा क्या उसके बारे में कुछ और जानकारी बता सकते हैं अईलाथान के बारे में जी बोलिए जी हम मतलव कि है कोई दूसरे देस से हैं मैं बिहार के बारे में जी बोलिए ना जैसे कि मैं

ओके भड़वाना में आज

अच्छा वहाँ आने के बाद वहाँ आने के बाद हमको कुछ वहाँ की भाषा नहीं पसंद आ रहा है जैसे कि हमको वहाँ कुछ मतलब कि ऐसा होगा जो कि हमको वहाँ के रहने सहने की व्यवस्था ना पसंद आए तो उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था है जैसे कि रहने के लिए

हाँ यह यह बात

ओके ओके यह बात हमको बहुत अच्छी लगी